असांजे ज़िंदगीअ में जेका बि तरक़ी थी आहे उहा टैक्नोलॉजी सां थी आहे मूंखे यादि आहे त कंहिं ज़माने में असां हिक ॿिए सां कार्ड लिखी करे ॻाल्हाईंदा हुआसीं पोइ धीरे धीरे टैक्नोलॉजी आई त फोन जे ज़रिए जेके लैंडलाइन नंबर्स हूंदा हुआ उन में बि असांखे नंबर बुक कराइणो पवंदो हुओ धीरे धीरे धीरे करे सरकार टैक्नोलॉजी खे वधाईंदी वई ऐं अॼु असां उन जॻह ते अची करे पहुता आहियूं उन मुकाम ते अची करे पहुता आहियूं जो असां वटि चवंदा आहिनि कर लो दुनिया मुठी में त असां हक़ीक़त में दुनिया मुठी में करे छॾी आहे सॼो माइक्रोचिप्स इंटरनेट ऐं जेका बि टैक्नोलॉजी अचे पई असां उहो सभु वापरे करे अॼु कुझ बि करे सघूं था पढ़ाई ॿारनि जी हुजे त तव्हां उन ते नेट ते वञी करे ऐं उन तां बि ॾिसी करे ॿारनि जे पढ़ाई जो करे सघो था ॿारनि खे कंहिं चटाभेटी में मोकिलणो हुजे त तव्हां हुन तां ॾिसी करे करे सघो था अॼु जीअं तव्हांखे टिकट खपे थी तव्हां वेठे वेठे घर वेठे टिकट बि वठी सघो था इहा सॼी टैक्नोलॉजी जेका आहे उहा हिकड़ी तरक़ी जे निशानी आहे विकास घणो थी चुको आहे हितां वेठे वेठे तव्हांखे पैसा कंहिंखे मोकिलणा आहिनि तव्हां पैसा कुझु सैकेंडनि में ई हुते मोकिले सघो था कंहिं ज़माने में असांखे यादि आहे त केरु माण्हू वेंदो उहो गाॾीअ में वञी करे ॾेई ईंदो हो ऐं या ॿियो केरु वेंदो हुओ उन खे ॾींदा हुआ पर अॼ जी तारीख़ में तव्हांखे सैकेंडनि जे अंदरु ई पैसा तव्हांखे कंहिंखे मोकिलणा आहिनि कंहिंखे तव्हांखे पंहिंजो फोटो मोकिलणो आहे कंहिंखे कुझु पंहिंजा पेपर्स मोकिलणा आहिनि जेके तव्हांखे कंहिं सरकारी खाते में या किथे जमा कराइणा आहिनि तव्हां उहे मोकिलियो ऐं उता उहे उन खे डाउनलोड करे ऐं ॾेई छॾंदा त तकनीकी जेका आहे उहा असां घणी तरक़ी कई आहे घणी तरक़ी जेका असांजे अॼ जे ज़माने हिसाब सां ज़रूरी आहे पर मां इहो ज़रूरु चवंदसि त अञा बि तकनीकी जेका आहिनि न उहा हमेशह जे हिसाब सां हर छह महीने में नई अचे थी हर छह महीने में नई अचे थी अञा असांखे घणो अॻियां वधिणो आहे